हमरा मोन पड़ैे आइसँ तीन चारि साल पहिने चारि साल धरू हम से गाममे रही कने कनेके से मेघ झिस्सी पड़ैत रहै हम से गेलहुँ बंशी लऽ कऽ अपने दरवाजाके आगुएमे पोखरि छल ओहिमे पाथि देलियै कने बोड़ो दऽ देने रहियै पहिले खैड़सभ छीटि देने रहियै एकटा लगभग दू किलो करीबकेँ दू सवा दू किलोकेँ रोहु एकटा ओहिमे धयलक आब ओ हमरा टनने टनने बुझू जे जाठि लग तक लऽ जाइके फिराकमे रहए तीन गोटए ओकरा बंशीकेँ धयने रही आ ओ नचबैत रहए अन्ततोगत्वा से हमसभ कहुनाके से भीज तीत कऽ ओकरा ऊपर केलहुँ जहन ऊपर केलहुँ ताहि आनन्दक वर्णन नहि कऽ सकैत छी ओहि माछकेँ देखलाक बाद हँ तहन तऽ एहन संयोग जे छै से कखनहु कखनहु लगैत छै एक दू बेर आओर अहिना भेल अछि हमरा माछ मारय बड़ा मने नीक लगैत छले खूब नीक लगैत छले एकबेर अहिना से घाट लगमे रही तऽ एकटा माछ देखलियै ऊपर चढ़ि गेलै पानि होइत रहै कने कने ओकरा जे पकड़य लगलहुँ तऽ पिछड़ि गेलहुँ लेकिन माछकेँ नहि छोड़लियनि माछके गलफड़मे हाथ दऽ कऽ हुनका हम से अनलहुँ ओ माछ जे रहै से नैन रहै हँ करीब करीब ओहो हमरा लगैए जे एक डेढ किलोके हेतै तऽ अहिना माछ कखनो से बंशी लऽ कऽ पोठी माछ खूब धरैत छलै कखनो से एक आध बेर कबइयो धेने अछि तऽ एखनो इच्छा रहैए जे माछ मारी माछ मारय मे खूब मोन लगैए हँ जखन तखन इच्छा होइत रहैए लेकिन समयाभावमे ओ काजसभ नहि भऽ पबैए लेकिन पोखरिमे माछ हमरा रहैए कखनहु कखनहु हमरा ई संजोग भेटैए से हमरा बड्ड नीक लगैए बहुत तरहे इहो देखल गेलैए जे माछक जे अथी होइत छै सोह माथमे धेने रहैत छै तऽ होइत छै कि जे जाबत तक ओ हैत नहि ताबत तक बंशीकेँ लऽ कऽ छोड़ब नहि उठब नहि लेकिन ओहिमे एकटा अलग आनन्दक अनुभूति होइत छै